हून अज्ज दी गैमें दे बारे च सनानां चाह्ना की अज्ज कल दियां जेह्की गेमां न ओह् बाह्र दियां निं ऐ अज्ज कल जेह्के फोन चले दे फोनें च गेमां आई दियां पबजी होइ आ लिड्डो होइया फ्री फायर होई एह् अज्ज कल जेह्के बी निक्के बड्डे जिन्ने बी ऐन सारे इंटरनैट दियां गेमां खेलदे पैह्ले जमाने केह् होंदा असें गुल्ली डंडा खेलना कदे बैड बाल खेलन जाना ठी कदे केश करना कदे बांटे खेलने कदे केश अज्ज कल दे सारे जागत जोह्के फोनें च बिजी होइ दे ओह् पबजी खेलदे पैह्ले इक गेम आई दी ही की बल्यू गेम आई हून गै आई दी ही उत्थै केह् करना की कोई इक चीज होंदी ही उ'नेंई ब्लैकमेल करदे हे भी ओह् जगत केह् करदे सुसाइड़ करुड़दे एह् जेह्की मोबाइल दी गेमां न एह्दे बड़े गै नुक्सान न एह् गेमां नेईं खेलनियां चाही दियां जादातर गेमां खेलनियां चाही दियां जोह्कियां ऐन जोह्कियां परानियां गेमां खेलदे जि'यां गुल्ली डंडा होइ आ बैड बाल होइ आ छुपन छुपाइ हो संतोलियां होई आ अक्खियें ई पट्टियां लेइयै खेलना एह् नेहियां गेमां जोह्कियां एह् बड़ी फायदेमंद होंदियां एह्दे कन्नै असेंई सिखनेई थ्होंदा केश कन्नै साढ़ी सेह्त बी फेट रौंह्दी अज्ज कल दियां जेह्कियां गेमां न मोबाइल उप्पर खेली जा दे जगत अपना अक्खियां बी खराब करी जा दे ओंदा नुकसान ई अक्खियां उप्परां खराब होआ दियां ओह् अपना टाइम बेस्ट करा दे न टाइम बेस्ट करा दे कन्नै कन्नै ओह् जेह्के ऐन फोने ई लग्गे रौंह्ंदे चौबी घंटे कुसै कन्नै गल्ल बात निं नेई केस ते ओह् कुसै दा फोन आई आ ओह् नेईं चुक्कना कोई जरूरी कम्म होऐ उ'नें ई केह् ऐ उ'नें खाली गेम लोड़दी खेलदी जरूरी कम्म होऐ नेईं सनांदे केह् करदे अद्धी अद्धी राती उट्ठियै गेमां खेलन लेई पौंदे की एह् इक नशा जन छाई जंदा प्लेयर उप्पर पबजी इक ऐसी गेम ऐ नशा चढ़ी जंदा गेमै दा की एह् दमाक चा निकलदी गै निं ऐ मन करदा हुन अस इसी खेलदे रौंह्चै खेलदे रौंह्चै खेलदे रौह्चै लेकिन ऐसी नेईं करना चाहिदा निक्के केह् होई ए निक्के बच्चे मेरा आपूं इक निक्का भ्राऽ ऐ इक गेम खेली उसी खाली फोन थ्होंना लोड़दा खेली जंदा उसी बड़े बारी मेरे कोला बी फक्कड पे नेई खेलनियां गेमां लेकिन ओह् मन्नदा ई निं ऐ ओह् अद्धी अद्धी रातीं उट्ठी जंदा खेलन लेई पौंदा मेरी भैन जोह्की ऐ ओह् मिकी बड़ा तंग करदी भेइया लिडो लिडो लिडो मेरी मम्मा कोला बी ओह् मार खंदी में उं'दे कोला छड़काए दा फोन अपने भैन भ्राऽ कोला उ'नेंंई मेरे कोला बी मार पौंदी ऐ अवो ओह् सुनदे गै निं की की एह् इक नशा जन चढ़ी ए दा एह्दी आदत जन लग्गी दी हून नाह्ड़े चा निकलने दा इक्कै फायदा इक्कै ओह् ऐ उपाय ऐ की घरैआह्ले थोड़ां अपने बच्चें पर थोड़ा जोर देन जोर देन की एह् बच्चे एह् मोबाइल दियां गेमां नेईं खेलनियां अज्ज कल चली दियां आं इंटरनैट पैह्ले रिचार्ज उप्परां उं'दे गेमें ई खेलने आस्तै पैह्लै रिचार्ज कराना रिचार्ज आस्तै पैहै चाहिदे ओह् बी लड़ियै पैहे लैंदे कदे गल्लां सनांदे जोरी जोरियै सनांदे अपने मम्मी पाप ते एह् नशा जेह्का न बड़ा गंदा नशा ऐ पबजी दा मिकी आपूं इक बारी होए दा हा इन्ना नेईं हा होए दा लेकिन होए दा में केह् करदा हा में सबेरे उट्ठना में सबेरे उट्ठियै पैह्ले ईक गेम खेलनी फ्ही स्कूल कालेज जाना उत्थै सारे जनें अस किट्ठे कालेज जाइयै स्कूल जंदे हे स्कूल चार पंज जागत किट्ठे होंदे हे उत्थै बेइयै गेम बनाना फ्ही पबजी च तुआहीं पता अज्ज कल टीमां होआ दी चार दी सकाड होंदी ठीक ऐ फिर चार दी फिर चार बंदे होना चार दोस्तां होना असें स्कूल बी गेम खेलनी स्कूल टीचरें कोला बी बड़ी मार पेदी उ'नें स्कूलै चा असें ई बाह्र कड्ढेदा फ्ही शिकायत कीती दी लेकिन अस मनदे नेईं हे असें एह् हा की असें खेलना फोनै च रौंह्दे चौबी घैंटे में घर आनियै में तां बी पबजी कन्नै राती बाह्रां बाह्रां इक इक बजे धोड़ी मेरा भ्राऽ मेरे सौने दा इंतजार करदा जि'यां में सेई जन्ना फ्ही उ'नैं खेलनियां मतलब फोन एह्दे इक नशा जन होइ ए दा असेंई नुहाड़े बाद केह् होआ एह् असें नेईं खेलनियां चाहिदियां एह् गेमां जेह्कियां बड़ियां नुक्सानदायक न न्हाड़े कन्नै अक्खियां खराब होंदियां अक्खियां खराब होने कन्नै साढ़ी सेह्त उप्पर अफैक्ट पौंदा सेह्त साढ़ी ठीक निं होंदी जेह्की पैह्ले मनोरंजन दे साधन हे अस खेढदे हे अजकल क्रिकेट बी खढोंदा फोनै पर गै सारा किश चैस लिड्डो क्रिकेट सारा किश फोनै पर ई आई ए दा इंटरनैट इक ऐसी चीज बनी एदी अज्ज की फोनै र चौह्बी घंटे फोन फोन लेइयै रक्खे दा होंदा मेरी मम्मा बी चलांदी ऐ लेकिन ओह् इन्ना निं चलांदी मेरी भैन भ्राऽ जोह्का ओह् बड़ी गै गेम खेढदा सवेरे उट्ठी जंदा कदें राती उट्ठी जंदा उसी खाल्ली फोन थहोए दा लोड़दा इक्कला ओह् चुक्की लेई जंदा फोन उसी में बड़े बारी मारे दा ते सवेरे उट्ठदे में खाल्ली सवेरे उट्ठना निं सवेरै उट्ठना निं दिक्खना मेरा फोन में अपने कश रक्खे दा फोन जि'यां में दिक्खना मेरा फोन निं होंदा फोन की निं होंदा मेरा भ्राऽ गेम खेला दा होंदा उ'नें केह् करना उ'नें कदे बैडै हेठ छुप्पियै गैम खेढनी कदें दूए रूम च जाना उठी कदें रसोई बेइयै खेढनी कदें छतै र जाना उठी मतलब उसी उसी इक नशा जन छाई गेदा उसी इ'यै हा कि में हून गेम खेलनी पबजी खेलनी जि'यां में फोन लैता बस मिगी देओ अजकल मश्हूर गेमां इ'यैं चलां दियां पबजी चला दी फ्री फायर चला दी पबजी डलीट बी करी ओड़ी भी इंसटाल करी ओड़दा नुहाड़ें कन्नै फोन बी हैंग होई जंदे कुसै दा काल अवै तां ओह् नेईं चकोंदा जि'यां मासी फोन करना कोई जरूरी कम्म ओह् नेईं सनांदा कि मासी दा फोन आवै दा ओह् गेमें च बिजी रौंह्दा फ्ही बाद च पता चलदा कि फोन आए दा उसी तां बी फक्कड़ पौंदे ओह् मनदा ओनेैं इ'यै री गेम खेलनी ते मेरी जेह्की भैन ऐ ते ओह् बी लीडो अ'ऊं कालेज दा घर जन्नां जबरदस्ती लाना पौंदा ओह् बी जबरदस्ती करदी गेमां जोह्कियां ऐन बड़ियां खराब गेमां न नेईं खेलनियां चाहिदियां अपने बाह्र जाओ अपने खु'ल्ली हवा च खेढो ग्राउंड ऐ ग्राउंड च बैट बाल खेढो की जे किट्ठे खेढने कन्नै केह् होंदा की बाह्र खेढने कन्नै सेह्त फिट रौंह्दी ठीक ऐ सेह्त उप्पर कोई असर निं होंदा अगर अस एह् एह् खेढचै फोनै दी गेमां खेढचै न्हाड़े कन्नै अक्खियां खराब होंदियां रौंहनियां फ्ही चश्मा लाना पौंदा फोन दा यूज जोह्का ऐ खाल्ली यूज करना चाहिदा स्हेई कम्मै आस्तै गेमें आस्तै नेईं करना चाहिदा मेरे निक्के भ्राऽ कोला बी में बड़े मुश्कलें में आपूं छुड़वाई दी ऐ उसी बड़ा मारी मारियै नोहाड़े कोला जबरदस्ती फोन लेई लैना उसी खेढन निं देना इंटरनैट दियां गेमां जेह्कियां न पबजी फ्री फायर लिड्डो एह् नेई खेढनियां चाही दियां